सोंनाया जादों नोंथाङा सम एबा मैगं थाइगं एबा गुबुन मुवा गैयाबा मा संजायो फिननाया आं बेखौनो होगोन जेब्ला आंहा सम एबा मैगं थाइगङा आंनाव आखायाव गैयाब्ला एबा साखाथियाव गैयाब्ला मा खालामगोन आङो ओंखाम गोजायैनो आं संगोन ओंखामखौ आङो माब्रै संगोन बेखौ आङो माइरंखौ मोनसे फातथ्र'आव लाबोनानै बेखौ दैजों मोजोङै सुगोन दैजों मोजाङै सुनानै थाबैनो बेखौ सुनो नाजागोन आं जेसेबां हायो एसेबां बेनिफ्राय आङो बेखौ प्रेसार कुकाराव होगोन मानोखि प्रेसार कुकाराव होयोब्ला थाबैनो मोनो आरो बेखौ सम गैयैयाव नेबाय थानांगौ गोनांथि गैया आरो दोआव सङोब्ला बेखौ गोदौफावनाय अर बोस्रानाय अर फाहायनायनि खोथा फैयो बेयाव थाफाबाय थानांगौ जायो दा बेखिनि समनि थाखाय आङो मा प्रेसार कुकाराव होनानै गेसाव बहायना फज'नानै आङो बेखौ संगोन आरो बेनि उनाव जेब्ला ओंखामा मोनगोन अब्ला आं बेखौ संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर होनानै बेखौ जागोन आरो अब्लानो आंना समाबो थागोन आरो मैगं थाइगं गैया नालाय उफाय गैया उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेखौ आङो खालामथारनो गोनां जागोन आरो आरो मोनसेया जादों जुदि आनियाव मैगं थाइगं गैयाब्ला समबो गैयाब्ला आरो जुदि आं ओंखाम गोजा जानो हाया बादि मोनोब्ला आङो मा खालामगोन बेखौ दालि जुदि दङ'ब्ला ओंखामजों दालिजों होनानै बेखौ ज'वैनो सुनानै संख्रि बानलु हालदै एसे थाव एसे होफाखानानै खेबसेनो प्रेसार कुकाराव होनानै आङो बेखौ संगोन आरो अब्लानो आंना समा थोहैगोन बेखिनियानोसै